اگر مجھے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع ملے تو میں دبئی جانا پسند کروں گا کیونکہ وہاں پہ گھومنے کی بہت ساری جگہ ہیں بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں سب سے بڑی عمارت بھی دنیا کی وہیں ہے جوکہ برج خلیفہ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے وہاں پہ شام کے ٹائم کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ان میں بہت سارے ہوٹل ہیں بہت سارے مالس ہیں تو میں ان مال میں ہوٹل میں جانا پسند کروں گا وہاں پہ اسٹے کرنا پسند کروں گا دوسری چیز یہ ہے بھی وہاں پہ بہت ساری ہے جیسے کہ وہاں پہ فیوچر میوزیم ہے اور میں اس کے اندر جانا چاہوں گا اس کے اندر گھومنا چاہوں گا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جوکہ میں دیکھنا چاہوں گا فیوچر سے رلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایڈوانس ہیں وہاں پہ جوکہ مجھے میں دیکھنا پسند کروں گا وہاں پہ باقی گھومنے کے لیے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں وہاں پہ دبئی میں بہت ساری خوبصورت عمارتیں ہیں